नमस्ते मैम कौन सा दुकान दस बजे से खुल जाता है नहीं मैम खुला रहता है तो आप आइए ना दस बजे खुल जाता है कहाँ से आप ऐसी नहीं हैं क्या अरे हो सकता है वह कभी कभी नहींं खुल पाता है कोई समस्या हो जाता है तो नहीं खुल पाता है हाँ तो बताइए क्या दिक़्क़त है तो ठीक है आइए सेंटर पर कोई डिलेवरी तो नहीं है ठीक है आइए और कोई दिक़्क़त तो आइए सेंटर पर हम दवा दे देंगे नहीं नहीं कमज़ोरी हो जाता है कभी कभी बच्चा बच्चा के ऊपर भी पड़ जाता है कुछ सूजन वूजन तो नहीं है ठीक है आयरन वायरन की गोली खाती हैं कि नहीं तो आप यहाँ पर आइए सेंटर पर हम आयरन की गोली दे देंगे वार को दस बजे के बाद आना और कोई दिक़्क़त कोई समस्या पहला बच्चा है क्या तो पहला बच्चा है समय से तो होगा ही चलो ठीक है हाँ चलो ठीक है देखभाल करना

हाँ हाँ में कोई दिक़्क़त तो नहीं है ठीक है